सबजीके सबजीके बिया लै छै परोरके कद्दूके रामतौरैके हँ सबके आर गाछ कथीके गाछ कथी कथीके छै सबजीके हँ सबजीके हँ सेसब छै ने हँ हँ कद्दू कद्दू टमाटर सबके बिया छै हँ कत्ते लगतै पैसा ओकरा बेरमे हँ परबल परबलोके छै लत्ती परबल परबलके करेलाके हँ कै हँ कैताके हँ सबचीजके छै हँ हँ रङ्ग रङ्गके छै सबके बिआ सब बिआ छै सबचीजके हँ ककड़ी बला चठेली बला ककड़ी बला हँ बोरा बोरा सीम ईसब छै ने सबचीजके सबचीज लगतै कते पैसा ओहि सबमे हँ लगतै हँ आरो नया नया आर नया नया जे होयतै सबजीके बिआ सब देबै हँ हँ ओ लगैबै केना केना से ने बतैबै केना केना लगैबै हँ बताए देथिन तब ने लगैबै लगैबै सबजीटाके जेकरा से लै छै बिआ ओकरे ने पुछि लै छै से केना लगैबै केतना दुरी पर लगैबै की देबै ओहिमे तब ने होयतै हँ हँ ओहए सबचीज बताए देबै बढ़िआँ से तब ने ओकरा लगैबै बढ़िआँसँ खाद पानि देबै जे जतना जे कहबै छिड़का

हँ तब ने अहगर लगैबै बीघाके बीघा बढ़िआँ होयतै बिआ हँ हँ बिआ होयतै बढ़िआँ बीज देबै बढ़िआँ तब ने बीघाके बीघा लगैबै आ बढ़ि हँ बढ़िआँ हँ बढ़िआँ जब होयतै तब ने एक बीघा दश कट्ठा पाँच कट्ठा लगैबै हँ ओहए ने पुछु हँ ओहए पुछलहुँ सबचीजके बढ़िआँ बढ़िआँ बिआ देबै जे देबै कि बढ़िआँ बढ़िआँसँ हुवै जे बिक्री होयतै बढ़िआँसँ

तब हँ बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ हँ